सावस्रि जोथोननि सेक्टराव आंनियाव माखासे खहा जादोंमोन आं बेखौ फोरमायनो सान्दों माने सिगां समाव नै एबा थाम दाननि सिगां आंनियाव टन्सेलाइटिस एबा टन्सिल गारामायाव टन्सिल जादोंमोन बे समाव आङो आंनि हरखाबै जानायलाय आं जेबो थाल मोनस्लाबाखै बेनि उनाव आंनियाव जेब्ला बारा जायो अब्ला आंनिया गारामानिफ्राय थै गदोंमोन बे थै गनायखौ बन्द' खालामनो थाखाय आङो सिगाङावनो आङो बेंटल हस्पितालाव फैदोंमोन बिनि उनाव बेंटल हस्पितालाव फैनायनि थाखाय आङो बेयाव नार्सफोरनि थाखाय माखासे हेफाजाब मोन्दों बे हेफाजाबाव आंनि थै गनाय एबा गारामानिफ्राय थै बोहैनाया बेयाव दसे समनि थाखाय बन्द' जादोंमोन बेनि अखानायै आङो जेब्ला काजलगाव काजलगाव हस्पितालाव थांदोंमोन अब्ला बे समाव आङो सासे डक्टरजों नायजादोंमोन नाथाय बे डक्टरा आंनि बेफोर टन्सिल एबा गारामायाव जानाय सिथरखौ डक्टरा मोजाङै एबा मोजां रोखोमै नायालासिनो डायरेक्त मोनसे पेपाराव एबा मोनसे लेखा बिलाइयाव मुलि लिरनानै हरनाय एबा बे बे मुलिखौ फार्मासि एबा डक्टरनियाव जानो थिननायलाय बायनानै आं बेखौ जादोंमोन नाथाय बे मुलिखौ जानाय समाव आंनि सावस्रि एबा आंनि आंनियाव जानाय गारामायाव जा जादों एबा जा टन्सिल जादोंमोन बे टन्सिला राननो एबा गानायनि अनगायै बे डक्टरा लिरनानै हरनाय मुलिखौ एबा रिसिपनि मुलिखौ जानानै आंनिया बेनि बे मुलिनि गेजेरजों आं फाहामनायखौ मोनाखैमोन जानो हागौ बेयाव डक्टरनि मोनसे जोथोन एबा गभर्नमेन्त जाय गभर्नमेन्त हस्पिताल बे हस्पितालाव माखासे मोजां डक्टरनि गोनांथि होननानै सानो आं माने बेयाव डक्टरा जुदि आंनि बे टन्सिलखौ मोजाङै नायनायमोन एबा मोजाङै ट्रिटमेन खालामनानै मोजाङै मुलि लिरनानै हरनायमोनब्ला आंनि गारामायाव जानाय टन्सिला थाबैनो रानलांगौमोन एबा थाबैनो गागौमोन होननानै आं सानो आरो ना जायनि थाखाय बे डक्टरनि मुलि मोजाङै लिरनानै हरैनि थाखाय आंनि गारामायाव जानाय टन्सिलाइटिसा गानायनि अनगायै बारा जानानै गोबाव समसिम आरो थाबावदोंमोन गोबाव सम थानायनि गेजेरजों गुबुन डक्टरफोरनावबो देखायदोंमोन नाथाय गुबुन डक्टरफोराबो मोजां नायि थाखाय आंनि टन्सिलाइटिस जानाया हामनो थाखाय गोबाव सम लादोंमोन बिनि उनावसो जायनि थाखाय बिनि उनावबो जायनि थाखाय आंनि देहाया मोजां डक्टरनि ट्रिटमेन मोनिनि थाखाय आंनि देहाया रानज्रिंनो गोनां जादोंमोन एबा आंनि देहाया रानलांनानै जायनि जाहोनाव गोबांथार रानलांनायनि जाहोनाव आंनि सेहेराया गोबां गाज्रि जालांदोंमोन बिनि थाखायनो आं बुंनो सानो बे डक्टरनि थाखाय आंनि ट्रिटमेन्ता सिगाङावनो मोजां जानायमोनब्ला आं बेफोर जेंनाफोरजों आं मोगा मोगि जानांगौ होननानै आं सानामोन आरो बिनि थाखायनो जों सिगाङावनो माबाफोर जायोबा गाव गावनि जानायखौ जों जोथोन लानांगोन जों खेबसेयैनो जोङो फिसा फिसौ डक्टरनाव देखायालासेनो जों खेबसेयैनो गिदिर डक्टरनाव देखायनानै जोङो जों जोंनि देहा सावस्रि एबा देहा एबा सावस्रिखौ जोङो मोजाङै जोथोन लायो एबा फाहामनानै लायो होननानै आं बे बेखौनो सानो आरो मानोना जों मोजां डक्टर मोनोबा जों गावनो गाव जेंनायाव गोलैनाङा गावनो खस्थ' मोननाङा बेनिखायनो जों खेबसेनो फिसा फिसौ एबा मोजां मिथियै डक्टरनाव थाङालासिनो खेबसैनो मोजां डक्टरनाव थांनानै जों गावनि देहाखौ मोजां जोथोन लायो होननानै आं बेखौनो